प्रोफेशनल स्विमींग ट्रेडिशनल स्विमींगाक वाडो फर्क आसा प्रोफेशनल स्विमींगाक स्पीड टॅक्नीक आनी एंड्युरन्स वर फोकस करता प्रत्येक स्ट्रोक पफेक्ट आसले खातीर आनी वर्कआवट्स थोडेय इंटेन्स आसा ट्रेनींग स्ट्रक्चर आसताय आनी सेट कोर्स आसात ट्रेडिशनल स्विमींग रिलेक्स आनी कॅज्युअल आसात म्हजे पुलान स्विम करचें बरो कितें कंट्रोल आसा आनी टॅक्नीक व फॉकस करता पाती नव्यान आनी सियान स्विम करपाचें बरो कितें फ्रेश आनी इन्जॉय करपाक पूण पुलान स्विम करा इजी कितें पफोमन्स कन्सिस्टंट लागता